हय हय हय कोण उलयता

हां हां आयिल्ली आमकांय बी न्यूज आयिल्ली ती हय हय हय इलेक्ट्रिक फेन्सिंग म्हळ्यार करूं जायना आय मीन म्हळ्यार कायद्या ज्या प्रमाणे सांगला की ईलेक्ट्रिक फेन्स फेन्सिंगाक लागून जर गंवो रेडो किंवां अन्य प्राणी जर मेलो जाल्यार कायद्यान शिक्षा जाता तेका लागून इलेक्ट्रिक फेन्सिंग हो उपाय योग्य न्ही तुमी तेका लागून जे आमी सद्दां जे वापरता ते कपडे म्हळ्यार ज्या ज्या वेग वेगळ्या रंगाचे उरता तें तर तुमी कंपांउडा किंवा जर तुमी जीं वंय करता तेका जर बांदले जाल्यार एक वेळ तें पयस रावू शकता गंवे रेडे ते लागीं येयनात तुमी एग्रिकलचर डिपार्टमेंटांक जाय जाल्याक एप्लिकेशन किंवां तुमची एक हें रिपोर्ट तुमी सबमीट करात आनी आमगे वन खात्यां सुद्दां एक रिपोर्ट दियात की आपणा अशें अशें नुक्साण जाल्ले आसा तेका लागून आप कितेंय जर सबसिडी किंवां हें जे आमी दिता तें तुमका मेळू शकता स्किमी द्वारा नुकस् ना तुमी स्वता एक सादारण पेजीचेर जर बरयन हाडलें जाल्यार मागीर तें आमी दुसऱ्या फोर्माचेर बरयन घेता